भुरग्यांक पावसाच्या दिसांनी शाळेंत वचपाक त्रास जाता खूब पावस पड पडटा आनी भुरगीं सत्री घेवन चलत शाळेंत वयता पावस चड पडल्यार जाल्यार रस्त्याक उदक चड जाता ब्रीज आसल्यार ब्रिजा वसल्यान व्हळा उदक चड जावन ब्रिजा वसल्यान उदक वयता तेन्ना भुरग्यां मात्शें रावपा पडटा सकाळी चड जालें उद जाल्यार भुरग्यां शाळेक वचपाक मात्शें टायम जाता मागीर दनपारचें बी जाल्यार पावस चड पडल्यार दनपारचें बी मात्शे तेंकां टायम जाता घरा कडेन पावपाक लेट जाता जेवणाक मात्शी प्रोब्लेम जाता आनी चड पावस पडलो जाल्यार तेंकां कपडे बी भिजता बॅग भिजता हेजी शक्य आसा आनी रस्त्यार गाडी बी येवपा शकता बारीक भुरगीं आसल्यार बीन चड तेंका गाडी बी येयल्यार मात्शी वचपाक बी मात्शी थोडीं भिता तेका लागून आमकां चड अशें दिसता बस करप ही बरी डायरेक्ट घरा कडेन पावता व्हरपा येता आमकां बी मात्शे बऱ्या पडटा की भुरगीं सकाळीं पावोवपा नाका दनपारां व्हरपा येवपा नाका तेका लागून चड अशी बस आसल्यार अशी बरी अशी दिसता आमकां